हमरा गामक समीप तऽ कोनो क्लब छै नहि ताहि दुआरे जुड़ैयोके कोनो व्यवस्था नहि छै ओहिना कनिए शिक्षित होइके नाते किछु जे पोथीसभ पढ़बाके अवसर भेटैत अछि ओना लेखकमे प्रेमचन्द्रसभक जे कहानी छनि मैथिलीशरण गुप्तसभक जे छनि ओकरामे महाभारतसँ सम्बन्धित बात जरूर देलखिन हेँ तऽ बड़ा समुचित लागैत छै युधिष्ठिर सङ्गे सम्वाद छै वा कृष्णकेँ बान्हैके वास्ते गाछ तर जखन दुर्योधन बान्हैके प्रयास करैत छथिन तऽ ओ कृष्णके जे हूङ्कार छै आ ओहिमे पूर्ण सृष्टिके समन्वयकेँ देखबाक आओर पढ़बाके आओर आभास करबाके जखन समय भेटैत छै बड़ा आनन्द भेटैत छैक आओर परम ज्ञानके तरफ ओ लय जयबाक वास्ते प्रस्तुत मार्गसँ भेटैत छै